हेल' औ नोंसिनि हाखौ आदि लानानै माइ गायनो नागेरदोंमोन आङो दा बिगायाव बिसिबां बिसिबां जायो ए आं दा बेखौनो मावनो नागेरदोंमोन नालाय दा बेखौ दा आं बेखौ आङो दस बार' बिगासो गायनो नागेरदोंमोन ए गोबोर हासार एसे गभर्नमेन्टनि हासार एसे होनोसै दा दे आं दा आं बेखौ खालामनोसै खायदा बाहायनानै बेखौनो मावनो सानदोंमोन आं देग्लाय औ दा बिनिखायनो दा बिदिखायनो बिदि मावनानै जायाब्लाबो उफाय गैलाबा दानि बोथोराव औ बेजों एसे बेजों एसे नागेराब्ला दा आय उनन'थिआबो खम जालांबायबा बेजों एसे बेजों एसे बेबसथा लानानै खायदा खालामनानै जेरैबाबो दिरुन नांगोनना औ औ दस बिगा गायनो नागेरदोंमोन

औ एसे दस्रा आबादबो मावदेरनोसै फाथोफोर औ दा बिदिब्ला आंङो आरामब' खालामसै नामा दानिफ्रायनो औ दा होमबा दे होमब्लाय दोनथ'नोसै